जुदि जोंनि न'खरनिफ्राय सोरबा गेलेनाय फोरोंजानो लुबैयो अब्ला जोङो सासे फोरोंगिरिनि खाथियाव थाङो मानोना सासे फोरोंगिरि जाय गेलेनायनि सोमोन्दै मोजाङै मिथियो आरो माबादि गेलेबा जोङो दावगालांनो हागोन बेफोरनि सोमोन्दै जाय जोंखौ मोजाङै बोसोन होनो हायो जों बिनि खाथियाव थांगोन आरो बिथांनिफ्राय जों सोलोंगोन गेलेनायजों लोगोसे जोङो गावनि देहाखौबो फिट लाखिनो हायो गेलेनाया जोंखौ जोंनि माइण्ड आरो जोंनि देहाखौबो फिट लाखियो गेलेयोब्ला जोङो माखासे बेमार बेमारनिफ्रायबो गोजानाव थानो हायो